कम्म करदे बथेरियां गलतियां होई जन्दियां सारे जनें शा होई जांदियां मेरी केह् गल्ल इक्कलिये दी अवा इ'यै सोचदा आदमी कि चलो इस बारी निपटी जा माफी मुफी मंगियै गल्ल ते गेड्डा नि करै कोई गलती होर केह् करी सकदा आदमी